मुख्य बात ई छै जे हमसब गाँवमे रहै छी आ गाँवमे जे छै बहुत तरहकेँ खेल भेल जेना बच्चा सब छोटगर छोटगर धियापुता सब नुकाचोरी खेललक तऽ गामके गाछी बिरछी खेती खेत सबमे गेहूँके सीजन भेल तऽ गेहूँमे लुकाछिपी खेललक पैघ भेलाके बाद लोक धियापुता कबड्डी खेललक ओहिसँ नहि भेल तऽ हाई इसकुलके फील्ड पर आबिकऽ बैट बॉल खेललक बैट बॉल खेललासँ ई भेल जे गाँवके आसपासके गाँव शहर सबँमे जे अगर टूर्नामेंट वगैरह भेल तऽ ओहिमे हमसब खेलै लए जाइत छी तऽ काफी नीक लागैए जीत कऽ आबै छी तऽ पूरा गाँवके नाम रोशन होइए जे फलना गामके आदमी गेलै रहऽ खेलै लए ओतसँ जीत कऽ आनलहुँ तऽ गाम समाज आस पड़ोसके चाचा सब रहल बाबा सब से सब काफी आशीर्वाद देलक सङ्ग सङ्ग प्रोत्साहन केलक जे बहुत नीक काउज तू सब करै छह ओहिसँ नहि भेल तऽ गरमीके समयमे भोलीबॉल खेलै लए हमसब चलि गेलहुँ ओहिसँ नहि भेल फुटबॉल खेलै लए चलि गेलहुँ या ओहिसँ नहि भेल तऽ बगीचा सबमे जाए कऽ कबड्डी सबसँ खेल लेलहुँ तऽ एहि सबसँ काफी जे छै ग्रामीण स्तर पर विकासके कार्य सेहो होइत छै एहिसँ